دیکھیں جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارے پا آس پاس کے جو حالات ہیں تھوڑے خراب موسم کی وجہ سے خراب ہو رکھے ہیں اور جو ہے ہمارا گھر بھی آپ کے ریسٹورینٹ سے تھوڑا سا دوری پر ہے اور آپ کو تو پتا ہی ہے کہ ہم سارا آڈر سارے آڈر جب بھی منگاتے ہیں تو آپ کے یہاں سے منگاتے ہیں تو کیا پلیز ہماری آپ سے گزارش ہے کہ کیا آپ ہمارے آڈر کو ہمارے گھر تک ڈلیور کر سکتے ہیں اگر ہم اس وقت آپ کو ایک آڈر دیں تو